मां पंहिंजी टिकट लखनऊ खां अहमदाबाद जे वास्ते साबरमती ट्रेन में बुक कई आहे पर किन कारण जी वजह सां मां हाणे लखनऊ खां न चढ़ी करे कानपुर खां चढ़ी करे अहमदाबाद वञणु चाहियां थो जंहिं करे मां ऑनलाइन पंहिंजे पी एन आर नंबर वन टू थ्री फोर जे में रिक्वैस्ट कई आहे कि मुंहिंजो जो स्टेशन आहे लखनऊ जी जॻह कानपुर खां अहमदाबाद कीअं वञे छो जे मां बोर्डिंग कानपुर खां कंदुसि कानपुर खां मां अहमदाबाद वञी रहियो आहियां त मां इहो ॼाणणु चाहियां थो कि छा मुंहिंजी ईअं टिकट कंफर्म थी वई आहे जो मां कानपुर खां बोर्डिंग कर करे अहमदाबाद वञी सघां ऐं ॿियों इन जे अलावा छो जो मां सीनियर सिटीजन आहियां त मूंखे पंहिंजे लाइ हेठां जी सीट खपे जेको मूंखे पहिरीं हुई त हाणे मूंखे इहो ध्यानु को इहो ॿुधायो वञे कि मुंहिंजी छा लोअर बर्थ कंफर्म थी आहे कि न आहे धन्यवाद